हिक सौ अठ हिक हज़ार ॿावीह ॾह हज़ार हिक सौ टेटीह चारि लख पंजीह हज़ार पंज सौ हिक अठ लख यारहं हज़ार हिक सौ यारहं